हलो हलो हाँ मैडम नमस्कार जी मैडम वो क्या आपका पार्सल था तो वो आइस क्रीम के लिए तो मैं आने आने में थोड़ा सा समय लग रहा है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा फिर क्योंकि जबलपुर से आ रहे थे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं होगा वो टैंकर ही में आ रहा आइस क्यूब में ही रख के आ रहा है वो तो जिसके कारण से वो खराब नहीं हो पाएँगी और मैं देखते आऊँगा कि थोड़ा सा वो ना खराब हों जी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है वो खराब होने की कोई यानी कंडीशन नहीं है मगर रूट में रूट खराब है ना इस कारण से इस कारण से ये तो नहीं कि हम बस आ पा रहे जल्दी नहीं तो हम आ जाते आपके पास से वहाँ पे आपकी शॉप पर डिलीवर कर देते हम अपना मिनिमम तीन से नरसिंहपुर से लेके नरसिंहपुर तो दूर है मैडम यहाँ से जबलपुर से तो कम से कम दो घण्टे या तीन घण्टे की रन है तो मैं फिर भी यानि निकल चुका हूँ यहाँ से जबलपुर से तो मैं अभी श्री धाम तक पहुंचने वाला हूँ थोड़ी देर हो गए आधा एक घण्टा आधा घण्टा लगेगा मैं श्री धाम गोड़े गाँव में पहुंच जाऊँगा और आधा से और इस कारण से स्लो आना पड़ रहा है ना हमको क्योंकि आइस क्रीम है खराब ना हो जाएँ जिसके कारण हाँ इसलिए हम सोच रहे कि हम थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए हमाए ऊपर यानि रेट जो डिलीवर करते हैं हम लोग रेटिंग दे देना आप अच्छे से जी जी बिल्कुल मैं कर बहुत जितनी जल्दी हो सके मैं उतनी जल्दी करवा देता हूँ आपका जी थैंक यू मैडम मैम जितने ही हो जाएगा मैं आपको कॉल कर दूँगा आप शॉप में मिल जाना आप थैंक यू मैम